ہندوستان جیسا کہ ایک آزاد جمہوری مُلک ہے لہٰذا یہاں کا کلچر بھی بہت زیادہ آزاد ہے اور الگ الگ طرح کے کلچر میں ہمیں الگ الگ طرح کے کھیل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ہندوستان میں ہم بہت الگ الگ طرح کے کھیل دیکھتے ہیں ایک تو یہی جو کرکٹ فٹ بال اور دیگر کھیل جو ہمیں مغربی ممالک سے ملے اور اُس کے علاوہ کچھ ہمارے بھی کھیل ہیں جس میں کچھ ناچ گانا بھی کھیلوں ہی کی طرح کھیل ہی کی طرح کیا جاتا ہے اور اُس کے علاوہ کچھ کھیل الگ ایسے ہیں جو ہندوستان ہی کے ہیں مثلاً کبڈی اور کھوکھو وغیرہ وہ ہندوستان ہی کے کھیل ہیں اور یہ کھیل بہت ہی اچھے طریقے سے کھیلے جاتے ہیں اور اُن کی تقریبات بھی ہوتی ہیں جیسا کہ ہندوستان میں ہر سال زونلز ہوتے ہیں جس میں ساؤتھ زون اور نارتھ زون سینٹرل زون اِن لیولس پر کھیلوں کو کھیلا جاتا ہے اور مقابلہ کیا جاتا ہے جن میں جیتنے والی ٹیمیں نیشنلس زونس کھیلتی ہیں اِس کے علاوہ ہمارا مُلک انٹر نیشنل لیول پر بھی کئی ملکوں سے الگ الگ کھیلوں میں مقابلہ کرتا ہے کرتا آیا ہے جیسا کہ کرکٹ میں بھی اور اِس کے علاوہ کبڈی میں اور دیگر کھیلوں میں بھی ہمارا مُلک بھی انٹر نیشنل لیول پر مقابلہ آرائی کرتا آیا ہے